السّلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السّلام جی جی بولیے کیا کام تھا آپ کو جی لائبریری تو روز کُھلی رہتی ہے باقی سنڈے کو بند رہتی ہے اسکے دِن اُس کے علاوہ سارے دِن کُھلی رہتی ہے لائبریری کا ٹائم ہے آٹھ بجے سے دو بجے تک اُس کے بعد لائبریری بند ہو جاتی ہے پھر کونسی کتاب چاہیے تھی آپ جی جی بہشتی زیور تو ہے لیکن اُس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا آٹھ سے دو کے بیچ میں جی جی آٹھ سے دو کے بیچ میں کسی وقت بھی آپ آجائیے اور پندرہ دِن بعد آپ کو مطلب پندرہواں دِن کتاب جمع کرانا پڑے گا اگر ایک دِن بھی لیٹ ہوتا ہے تو پچاس روپیے فیس ہے جی جی پچاس روہیے فائن ہے ایک دِن کا اگر ایک دِن بڑھے تو پچاس روپیے پڑیں گے اسی حساب سے بڑھتا جائے گا آپ کا اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جی بہت ساری کتابیں ہیں آپ کو جو پسند آ ئے گی آپ لے لیجیے گا جی جی